हिन्दी भाषा जो है हमारे भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है हमारी राष्ट्र भाषा है उसके जुड़े अगर हम प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा तक जाती थी वहीं हिन्दी जो है हमारी राष्ट्र भाषा है बहुत ज़्यादा उसकी महत्वता है अगर हम हिन्दी भाषा की बात करें तो हिन्दी साहित्य ने कहीं न कहीं अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की थी और गद्य का विकास इसमे बहुत बाद में हुआ है हिन्दी का जो प्रारंभ आरंभिक साहित्य था वह अपभ्रंश से मिलता है और हिन्दी में तीन प्रकार के साहित्य आपको मिलेंगे गद्य पद्य और चंपू जो की जैसे गद्य और पद्य है दोनों में हो उसे चंपू कहते है अगर दोनों अगर मिलते हैं तो उसे चंपू हम लोग कहते है वहीं खड़ी बोली जो बोली जाती है उसकी पहली रचना और इस विषय में विवाद बहुत ज़्यादा है की कौन से अधिकांश साहित्यकार हैं जिनके द्वारा ये उपन्यास को लिखे गए हैं